अगर आप अपनी बाइक से बाहर की ओर घूमने जा रहे हैं तो अपने पास हमेशा यह चार डोकूमेंट ज़रूर रखें वरना आप का चालान कट सकता है और आप को बीच रास्ते में कई परेशानी भी हो सकती है जब भी आप सड़क पर अपनी बाइक ले कर जाएं तो हेलमेट ज़रूर पहन कर जाएं ये आप की सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है बहुत से लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो केवल ड्राइवरिंग लाइसेंस और आर सी ले कर निकलते हैं लेकिन आप को उनके साथ साथ और भी कई ज़रूरी कागज हैं जिन के जिन्हें साथ में ले कर निकालना है आज हम आप को इस के बारे में बताएंगे अगर आप किसी भी वाहन को चला रहे हैं तो सब से पहले आप के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है इसके बग़ैर आप कहीं भी वाहन को नहीं ले जा सकते ड्राइविंग लाइसेंस इस बात का प्रमाण देता हैं कि यह वाहन चलाने योग्य है बहुत से लोगों की आदत होती है वह दूसरों की बाइक ले कर चले जाते हैं और ग़लती से सारे डोकूमेंट ले आना भूल जाते हैं ऐसे में ट्राफिक पुलिस उन लोगों को चोर के निगाहों से देखती है जिसके कारण उन्हे बाद में प्रूफ देना पड़ता है इस लिए हमेशा बाइक का रेजिस्ट्रैशन सर्टिफिकेट अपने साथ ही ले कर चलें और ट्रैफिक पुलिस मांगे तो उसे तुरंत ही यह प्रूफ दिखा दें वाहन से निकालने वाले उत्सर्जन वातावरण में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण हैं इसी को रोकने के लिए पी यू सी सर्टिफिकेट बनाया जाता है इस सर्टिफिकेट में बाइक के उयसर्जन स्तर की जानकारी होती है जिसके द्वारा तय किए गए मानक के विशक से मिलाया जाता है धन्यवाद